आबादनि थाखाय दैनि प्रब्लेमा जोंनियाव बारा बिदि गैया आरो जेनोबा जों आबादफोरखौ मावो आबादखौ जों ओ अखाजोंनो गायो आरो इदि दंग'बो गैया आरो बरिंफोरबो गैया जेबो दै जमा दोनलायनानैबो खालामा जेनोबा ओ अखानि दैजोंनो आलि थेनानै हालएवनानै खोथिया फोयो बेनिफ्राय ग्रोब खोथिया फोखांनायनि जौखांनायनि उनाव अखा हाब्लाथाय ओ हासेनफोरखौ एवखानानै लायो इनिफ्राय एवखानानै खोथिया जौनायजों हा मोननायजों जाखानानै थाबाय ग्रोबनो बिदिहाय ओमफ्राय जोङो ओ बे माइखौ अखाजोंनो गायो आरो ओमफ्राय गायखांनानैबो जोङो बे गायखांनायनि उनावबो जोङो माइआवथ' दै नांबाय थागौनालाय इनिफ्राय जों बे गायखांनानैबो अखानि दैयानो ग्रोब ग्रोब जालाङो आरो जेनोबा अखा ओ माइ माइयाव जोङो मोनजासिम हाजासिम बे अखानि बोथोरनिजोंनो जोङो गायो आरोमा जों बिदिहाय दैखौ जोंहा दंग'बो गैया आरो दै खुनु माइ गायनाय माबायाव बरिं सरिंबो बहाया ओमफाय जों माइखौ अखाजोंनो गायनाय जायो आरो फार्स्टनिफ्रायनो फोनाय समनिफ्रायनो जों अखाजोंनो फोखायो हाजासिम